دوڑنا بھی چاہیے دوڑنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے آج کل کے دوڑ میں دوڑنا بہت اچھی چیز ہے اور ہم تھوڑا موٹے تازے بھی ہے تو ہم کو تو اور فائدہ ہوتا ہے دوڑنے کے بعد سو ذہن بھی چین سکون سے رہتا ہے اور میرا ساتھی ہے کہ وہ بھی تھوڑا موٹا تازہ ہو گیا باہر رہتے ہیں تو تھوڑا چربی بڑھ جاتا ہے اسے دوڑنے کا مزہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے گاؤں آتے ہیں دوڑو دوڑنے کے صبح شام دوڑتے ہیں تو اور ذہن فری رہتا ہے اس سے ٹینسن بھی نہ رہتا ہے گھر کا جیسے ٹینسن وسن وہ سب دور ہوتا ہے دوڑنے سے اب بدن بھی فری ہوتا ہے اور ہم جتا دن سے دوڑ رہے ہیں تو بدن میں میرا بہت کما بھی ہے یہی بہانے سے تھوڑا سا اپنا جسمانی بیماری دور ہو جاتا ہے اور ساتھی لوگ بولتے ہیں دوڑنے کے لیے دوڑنا اچھی چیز بھی ایک طرف سے دیکھا جائے تو دوڑنے سے پیر مضبوط ہوتا ہے جو روزانہ کرتا ہے تو اس کا ورزش بھی ہو جاتا ہے دوڑنے کا ورزش ہو جاتا ہے تو پھر مزہ کچھ الگ رہتا ہے جتنا کتنا آج کل جو لوگ سوچتے ہیں کہ صبح صبح دوڑیں اور بہت لوگ دوڑ بھی نہیں پاتا ہے یہی بہانے سے ہم لوگ تو اللہ کا شکر ہے دوڑ لیتے ہیں دوڑنے سے بہت فائدہ ہو جاتا ہے ہمارا اور صحت بھی تھوڑا زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے یہی بہانے دوڑ لیتے ہیں اچھا لگتا ہے دوڑنے سے پڑھتے تھے تو وہاں بھی دوڑ لیتے دھیرے دھیرے کبھی کبھی ایسے تو موقع نہیں ملتا دوڑنے اور گاؤں آتے ہیں تبھی دوڑنے کا فائدہ ملتا ہے